बि बिहारमे शिक्षा पहिने पहिने जे छलैहँ से महा चौपट छलऽ हँ आब जे आब जे इसकुल इसकुलो सबमे जे टी जे मास्टर अबै छथि पढ़बै लए ओ अपन इसकुलमे हाजिरी हाजिरी बनाकऽ आओर विद्यार्थी अयलथि इसकुल तैं नहि अयलथि तैं अपन ए सब एकजुट बैठिकऽ अपन गपाष्टिङ्ग कए रहल छथि आओर केनाहू केनाहू अपन समय काटि रहल छलथि आओर समय काटि रहल छलथि आओर बच्चा सब खिचड़ीके खिचड़ी सबके लोभमे विद्यालय बेसी बेसी अबै छलय हँ खिचड़ी तिचड़ी नहि दै छलनि हँ तऽ विद्यार्थियो बहुत कम अबै छलै हँ आओर आओर जहियासँ ई अथी भेलै हँ तहियासँ ई कड़ा जे भेलै जहियासँ ई अथी कड़ा भेलै हँ ओइ दिनसँ देखै छियै सब सब मास्टर अपन अपन नओ बजे अपन विद्यालय पहुँचिकऽ अपन हाजिरी बनाकऽ बनाकऽ आओर आओर बच्चा सबके सब तीन बजे छुट्टी दए कऽ आओर पाँच साढ़े पाँच बजे तक सब मास्टर अपन उपस्थित रहै छथि आओर नहि यदि ई नहि भेलय तऽ तऽ ओ जे मास्टर एतऽ नहि भेल ओकर अपन हाजिरी काटल जाइ छै आओर की

आओर किस आओर किसान किसानके